ते अऊं पढाई दे बारे च केह् सनांऽ अऊं पढाई ते मेरी बड़ी मुश्कलें कन्नै धक्के मारी मारी पास होई ते अ'ऊं दसमीं ञारमीं बाह्रमीं दो हांडी उड्डेआ फ्ही बाह्रमीं पास कीती बडी मुश्कलें बाह्रमी पास कीती ते जेह्की मेरी ओह् होंदी निं दिलचस्पी होंदी बंदे दी किश करने दी ओह् पढाई च दिलचस्पी थी गै नेईं कदें बी केह् करना हा पढियै पढाई लिखाई च किश लिखा दा नेईं हा ए बी हून जेह्के सुआल ना तां मतलब ओह् दूआ बंदा आइयै मिकी दसदा के हां इ'यां बोलना किं'या कि अंग्रेजी मिकी समझ नेईं औंदी ऐ ढंगै दी अ'ऊं डोगरा बंदा आं में डोगरी बड़ी शान डोगरी साढ़ी जान डोगरी मेरी मान डोगरी जेह्की है ना भाशा इसदा अ'ऊं सनांऽ अ'ऊं बड़ा गै शुरु शा बड़ा में ते चांह्दा हा के डोगरी बी कोई प्रमोट होऐ डोगरी गी बी लोक अग्गें लेइयै जान पर कोई औंदा नेईं हा लेइयै औने गी तां तुस पुच्छा दे कि मेरी जाब केह् ऐ ते मेरी जेह्की नौकरी ऐ मेरी तां ओह् किश नेईं ऐ मेरा प्र मतलब मेरा प्रोफैशन आक्खी सकदे जां अ'ऊं माड़ल ऐं इ'यां बाई प्रोफेशन तां जैदा इ'यां अ'ऊं बी फोटो खिच्चना अ'ऊं ए मेरे बी लोक फोटो खिचदे दिक्खने गी शैल आं अ'ऊं सोह्ना मुड़ा आं बड़ा ते पढाई दे बारे च में सनाई छुड़ेआ तुसें गी पढने ई निल्ल बटा निल्ल अबा दिखने गी बड़ा गै शैल आं बड़ा गै सोह्ना चिट्टा गोरा ठीक ऐ बड़ा सोह्ना इ'यां कुडियां दिखदियां ते